आबाद मावनायाथ' जों समाजारिफोरनि थाखाय बिराद गोनांआनो मानो होनोब्ला आबाद मावोब्ला जोंनो लकेल गावनि आखायजों मावनाय बिना मुलि बिना बायदिसिना होनायनिफ्राय जों दायरेक्ट मोजां बुस्थुखौनो मोनजायो पिय'र बुस्थुखौ जों मोनजायो गावनो आखायजों मावोब्ला जोंनाथ' गामियारिफ्रा इसे एनैखौ जोङो गावनि गोबोरखि हासार माबा माबिफोरजोंनो जों मावो नों बुरजा मावनो थांङोब्लाथ' दानि बोथोराव एसे एनै सरकारि बुस्थुफोरखौ होआब्ला जाखाला थेवबो जोंनि गायनाय फुनायाव फ्रायानो नांङा होनजायो बे हालवेनायनि सिगां बोथोर सफैनायनि सिगां जोंनि माखासे मानसिफोरा हा हु गोनांफ्रा बिदिनो ट्रेक्ट'र फोरजों गोबोरखि हासार लांना गारो बेफोरखौ मानसि लानानै सारहोबाय रानला बायनानै बेनिफ्राय ट्रेक्ट'रफोरजों एवबाय बे हासारानो माने आबादआव खामानि होबाय दा आबाद मावनानै आबादफ्रा जायोब्ला जोंनो गावनि जानाय लोंनायनि फारसेबो आवगायबाय बेखौ फान्नानै माखासे थाखा फैसाबो जों मोननो थांबाय गाननाय जोमनाय जानायफ्राव एसे एनै माबा मोनसे बुस्थु सोरजिनोबो जोंहा राहा मोनबाय बेनिफ्राय दा जानाय लोंनायावबो जोंहा माखासे सरकारि बुस्थुफोरखौ बाहायिखाय जोंना देहाफ्रावबो मोजां जायो बेनिफ्राय दाथ' माखासे माने बिदिनो धोरोम लानानै सोरबा बायदिबा गाइजेन्नो फुजेन्नो थांङोब्ला जेरै हिन्दुफ्रा न'आवनो बिदिनो गावसोरनि माबाफोरखौ गाबज्रिलांगो थिग बिदिनो जोंनि ख्रिष्टानफ्राबो गाइजेन्नो फुजेन्नो थांङोब्ला जोंबो इसोरनो गथायो बे एखेखा जेनेबा बयबो माने इसोरनो सिगां गथायग्रोखायो ओमफ्राय आबादफोरखौ मोनजेनब्ला बिदिनो जों सिगां इसोरनो गथायो होग्रोयो बेनिफ्राय बिसोरबो बिदिनो इसोरनो बावग्रोयो बे मोनसे गाव गावबागाव धोरोमनि खान्थि दा बेहाय जोंङो जों दा ख्रिष्टान हिसाबै जोंहा जोंनि माबाफोरखौ जों गथायनानै जों बिदिनो आबादफोरखौ न'आव सोयो बाख्रियाव सोयो बिसोरबो बिदिनो सोयो दा बे आबादाव जोंना बर'फोराथ' मिथिखायो हालजांख्रा जायो गाइखांब्ला फुखांब्ला हालजांख्रा होनोब्ला जायदिनखालि गाइजोबगोन बैदिनखालि इसेल' हाब्लाबो मानसिफोरखौ बुरजा लिंनानै जयैनो गाइनो हानानै बिदिनो गाइखांब्ला गावजों गाव इसे सोमोन्दो लालायनानै एदावलायना हाब्रु थाब्रु फुनलायो बेफोर मोनसे गोदोनिफ्राय हारि हिसाबै नेम खान्थि फालिबोनायखाय जों बयबो बेखौ मानियो आरो गाइखांब्ला ओमफ्राय न'आवनो फैनानै न'आव ओंखाम बोथिसे ज' ज' जाजा जालायो बेदर फिसा होलायनानै जाहोलायनोसै बेबायदि ओमफ्राय मोनबोजेनब्ला जोंङो आरो मारा थारा होखांब्ला माइरंफोर सोरबा माइखौनो होबाय सोरबा माइरंफोरखौ होबाय बे इसोरनि नामै बावो आरो आबादफोरखौ दा बांसिनानो एसे एनैखौथ' जों गावबागाव जानोखौ न'आव मावखायो बिदि आरो दा बेजों जोंहा हारि जौगानायावबो गोबांबा खामानि होयो देहाफ्रा मोजां थायोब्लानो हारि जौगानायावबो माने मोजां जायो आरोखि